मैं गाजीपुर गया और शॉप से एक आसुस का लैपटॉप खरीदा खरीदने के लगभग दस दिन तक तो अच्छे तरीके से चला लेकिन उसके बाद काफी वो मेरे लिए खराब एक्सपीरियंस था लैपटॉप की क्वालिटी काफी घटिया थे उसका रैम रोम में काफी इसूज आते थे हैंग बहुत तेज करता था

इसमें हमें अपने सिस्टम को ऑपरेट करने में काफी दिक्कत आ रही थी मेरा वो कार्य प्रॉपर नहीं हो पा रहा था उसके प्रोसेसर की वजह से मेरा काम काफ़ी डिफेक्ट हो रहा था और मैंने जो सॉप पर गया उसको ठीक कराने तो उन्होंने उसको सही करने के लिए कम से कम तीन से चार दिन का टाइम मांगा जो जो कि मैने उन लोगों को दिया लेकिन तीन से चार दिन बितने के बाद वापस से दोबारा गया हूँ उन लोगों के पास तो उन्होंने अभी मेरा लैपटॉप सही नहीं किया था फिर जब उन्होंने सही करके दिया फिर उसने बाद लाया घर में यूज करने लगा फिर उसके बैटरी में प्रोब्लम आने लगे बैटरी में प्रोब्लम आने लगे फिर उसके बाद उसके बाद उसका कीबोर्ड कीबोर्ड पूरा जल गया कीबोर्ड कीबोर्ड जलने के बाद कीबोर्ड जल गया उसके बाद फिर वो वो लैपटॉप मेरे लिए काफी खराब था टोटल वेस्ट ऑफ मनी पूरा पैसा मेरा बेकार गया उस पर लगाया हुआ और लास्ट में उसकी स्क्रीन ही पूरी गायब हो गई और लास्ट में मुझे वो लैपटॉप डिस्ट्रॉय ही करना पड़ा और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था आसुस के साथ मेरा आसुस लैपटॉप मैं फिर आगे कभी नहीं खरीदूँगा अगर कोई सजेस्ट करना चाहेगा तो मैं नहीं करूंगा उसको